شہر اور دیہات کی اسکولوں میں بہت فرق ہے دیکھو شہری اسکول میں وائی فائی ہوتا ہے ٹیچرس بھی ہوتی ہیں بکس مطلب اچھی بکس ہوتی ہیں کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے گیمس بھی کھلائے جاتے ہیں صاف پانی بھی ملتا ہے یعنی مطلب پروگرام بھی کیے جاتے ہیں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں بچے مطلب گانے بھی سکھاتے ہیں کھلاتے بھی ہیں مطلب شہری اسکول میں بہت فائدہ ہے اور جو دیہات میں ہوتا ہے وہاں گاؤں میں کچھ نہیں ہوتا ہے بچے نہیں پڑھ پاتے کچھ نہیں کر پاتے کوئی ادھر کام کرتا ہوتا ہے کوئی ادھر کام ہوتا ہے کیوں کیوں ادھر ادھر کام کرتے ہوتے ہیں کیوںکہ بچوں کو اچھے ٹیچر نہیں مل پاتے کیوںکہ دیہات میں اچھے ٹیچر ہی نہیں ہیں نہ اسکول اچھا ہوتا ہے ٹوٹے پھوٹے اسکول ہوتے ہیں مٹی کے اسکول ہوتے ہیں نہ پانی ہوتا ہے اچھا سا نہ لائٹ ہوتی ہے نہ نیٹ ہوتا ہے نہ وائی فائی کس مطلب ملتا ہے یہ اس کی سب مطلب بہت پریشانی ہوتی ہے بہت فرق ہے یہی فرق ہے بس